ہیلو آپ حاجی میٹ شاپ سے بات کر رہے ہیں مجھے مچھلی آڈر کرنی تھی سنگھاڑا آپ کی شاپ ہے کہاں ویسے اچھا مجھے پندرہ کیلو سنگھاڑا کرنی تھی مچھلی آڈر مجھے بون لیس جی بون لیس تازہ ہی ہو جتنا ہو سکے ویسے مجھے کتنا کتنا ایڈوانس دینا ہوگا پچاس پر سینٹ ہوم ہوم ڈلیوری بھی دیتے ہیں آپ اچھا میں لال کنواں سے بات کر رہی ہوں چھٹی کس دن ہوتی ہے آپ کی شاپ کی دوکان کی جی منگل کی اور پر مجھے جتنا ہو سکے آپ مجھے فریش ہی تازہ ہی مچھلی مجھے دیجیے گا پلیز کیوںکہ ہمارے یہاں جی ہمارے یہاں فنگشن ہے تو اس وجہ سے جی آپ کے یہاں کون کون سی قسم کی ہوں گی مچھلیاں اور بولے جیسے اچھا اچھا اگر پندرہ کیلو لیں گے تو کتنے کی ہو جائے گی سنگھاڑا اچھا پانچ سو روپے کیلو ہے جی تھوڑا اور ڈسکاؤنٹ نہیں ہو سکتا کمی پیشی نہیں ہوگی اور مجھے پر مجھے پندرہ تاریخ کو چاہیے

ٹھیک ہے اور پر بون لیس ہی ہو اور جتنا ہو سکے تازی تازی ہی بھیجیے گا اوکے جی ہوں جی جی بالکل چلیے